हूअं त पाण ॿाहिरि ई कंहिं देश ट्रिप में राइड शेयरिंग कोन कई आहे पर जीअं लोकल रो रेट राइड शेयरिंग कई आहे त उन जो मां अनुभव ॿुधाए थी सघां त इन में हिक त फ़ाइदो इहो थींदो आहे कि पाण खे पाण खे पैसनि जी बचति थींदी आहे छोजो जे हूअं त हिकु दफ़ो पाण जी टैक्सी सैल्फ कयो त उन में भाड़ो वधीक ॾियणो पवंदो आहे ऐं शेयरिंग में उहो भाड़ो हिकु सभिनि भातियुनि में विरिहाइजी वेंदो आहे ॿियों पाण नयां नवां माण्हुनि सां ॻाल्हाइण जो मौक़ो मिलंदो आहे जेकॾहिं लंबो सफर हुजे त उन में टाइम पास सुठी तरह थी वेंदो आहे ॻाल्हियुनि ॿोलियुनि सां हिक ॿिए जा विचार संस्कृति जे बारे में उन्हनि जा रहन सहन जे बारे में या उन्हनि जी भाषा जे बारे में उन्हनि जे नो जे न बारे में सभु नॉलेज हिक तरह सां प्राप्त थी वेंदी आहे मां त ईअं कंदी आहियां त जीअं मुंहिंजो छा एल आई सी जो कमु आहे त राइड शेयरिंग में जेकॾहिं नवा माण्हूं मिली वेंदा आहिनि त उते टैक्सीअ में वेठे वेठे ई माण्हुनि खे जोड़े करे पंहिंजो फ़ाइदो बि करे सघंदी आहियां